हमरा सबके अस्पतालमे भीड़ बहुत रहैया बहुत लम्बा भीड़ लागल रहैया ओहिमे बहुत आदमीके चक्कर आबि जाइत छै बहुत आदमी बेहोश भऽ जाइत छै बहुत आदमी के उल्टी भऽ जाइत छै ई नीक नहि भय रहल छै एनामे तऽ ई तऽ असुविधा भेल सुविधाजनक होना चाही जेनाकि बूढ़ आदमी छै तकरासभके अलग कैदियौ व्यवस्था आ जावानके व्यवस्था अलग कैदियौ बच्चाके अलगके व्यवस्था कैदियौ आ ओहिपर डाक्टरो सभके सब प्रकार के निगरानी राखएके चाही सबके जे सही सऽ सबके इलाज होइ एहन इलाज भऽ रहल छै जे ओहि इलाज मे लोग बहुत आदमी जे छै से दम तोड़ए लए तैयार भऽ जाइ छै ककरो उल्टी ककरो चक्कर ककरो किछु ककरो किछु होइत रहै छै तऽ ई नीक बात नहि भेलै एहि पर सुधार होना चाही एहि पर देखरेख होना चाही डॉक्टरो सब जल्दी एक्शन नहि लै छै सरकारीमे आ ई सब तऽ पैसा तऽ खाइ छै लेकिन एक्शन तऽ लै नहि छै तऽ ओहिपर इलाज सब सही सऽ होना चाही इलाजो सही ढंग सऽ नहि हमरा सबकेॅं भऽ पाबैया दवाइयो कोनो कोनो दय देलक किछु भऽ गेल नहि भेल ओकर कोनो निगरानिये नहि रहै छै